आं जी आं जी म्हाराज बोल्लो अच्छा तुस नॉन वेज़ खंदे जां वेज़ खंदे अच्छा अच्छा अगर तुस दौड़ लानै तां नॉर्मल वर्कआऊट कराने तां तुस थोह्ड़ा बहोत चना खाई लैने थोह्ड़े बहोत काजू बादाम जां दौड़ लानै तुस कोई कंपीटिशन आस्तै ते थुआढ़ी रोज़ दी डाईट ऐ केह् ऐ मतलब थोह्ड़े दौ रोज़ दे दौ अंडे होई गे ते रोज़ै दा कोई पंजाह् सौ ग्राम मीट होइया फिर कोई दस्स काजू लाई लैओ दस्स बादाम लाई लैओ थोह्ड़ी जेही सोगी करी लैनी फिर ते चने जेह्ड़े सेड़ियै खाने थुआड़ी सोयाबीन होंदी जेह्ड़ी ओह् खाई लैनी फिर दुद्ध पी लैना ओह् अगर दुद्ध ऐ ते ठीक ऐ पर अगर ते एह् सबैह्रे दी डाईट आई ते दपैह्रीं दा आइया तुसें केह् खाना जेह्ड़ी थुआढ़ी नॉर्मल डाईट होग ओह्दे कन्नै तुसें रोटी जेह्ड़ी हर सलाद खाना जेह्ड़ी नाईट होग ओह्दे बिच तुसें करी लैना पाव हारा मीट करी लैनां मता खाई लैना होर थोह्ड़े मते चौल न चौल अपने लेई कम्पलसरी रक्खने न जेह्दी बजह कन्नै जेह्ड़े फैट न ओह् बधी जान मतलब जेह्ड़ा फैट लेवल जेह्ड़ा इंक्रीज़ होऐ कार्बोहाईड्रेड बधन थोह्ड़ी मतलब स्टेमिना जेह्ड़ा ओह्बी थोह्ड़ा इम्प्रूव होऐ जेह्दी बजह कन्नै मतलब तुस अच्छा बोल्ली सकने थोह्ड़ा बॉडी स्ट्रक्चर थोह्ड़ा अच्छा होई जाना इस डाईट कन्नै एह् जेह्ड़ी डाईट ऐ तुस रोज़ फॉलो करगे ते तुसें बेस्ट होई जाना बस इन्ना गै होंदा ऐ